केरियर के संबंध मे भविष्य मे मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ अध्यापक बनके मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ जो मेरा विषय है उस विषय के बारे में उनको सम्पूर्ण ज्ञान देना चाहती हूँ जिससे वो अपना सब विषय कम्प्लीट कर सकें और मैं अध्यापक बनके उन बच्चों को हर विषय के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ जिससे वो वंचित हैं और उसके बाद मैं अध्यापक के बाद में जो गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं और स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं पर उनको ज्ञान लेना है तो मैं उनकी अलग से समय निकाल कर उनकी कक्षा अलग से ले सकती हूँ दो घंटे की कक्षा ले कर उनको पढ़ा सकती हूँ उनको भी और इस प्रकार कई समाज मे अपनी सेवाएँ करना चाहती हूँ जैसे कि ब्र द माता पिता होते है वृद्ध जो लोग वृद्ध है वो अपना काम नहीं कर सकते हैं तो मै समय निकाल कर उनकी मदद करना चाहती हूँ सुबह शाम जा कर उनका काम कर सकती हूँ उनकी सेवा कर सकती हूँ